बेसिकेलि गासैबो हारिनि मानसिफोरा ना हमनायखौ गोबां मोजां मोनो स बेनि थाखाय नाया मोनसे बेनि थाखाय नाया मोनसे इनकाम सर्स बायदि आरोखि आरो बै ना हमखां जोङो नाखौ दैयाव हमनो थाङो आरो हमनो लानानै थांफानाय बेसाद मुवाफोरा जाहैबाय जेरै मुसारिजों ना मुसारिजों ना सारो जेफोरजों जों ना सारो आरो बायदिसिना बिदिनो जेखाइ खबाय आबैदांगि मैगं खादा एबा बायदि बायदि बायदि बेसादफोरजों जोङो नाखौ हमो स बेसिकेलि हमनो थाङोबा नाया मोनसे मा होनो जानो जानो एसेल'फोरनि थाखाय मोनसे इनकाम सर्स आरो जोङो नाखौ डायरेक्ट दैयाव हमनो थांबानो प्राइमारिलि जोङो हमनो मोनो ओ स एज कम्पैर्ड टु बुस्तुफोरखौ कम्पेर खालामनानै नायोबा स बेयो प्राइमारि खामानियाव गोलैनाय जायो स जोङो नाखौ डायरेक्टलि हमनानै जों बेसेबां बुरजा मोनखो बेखौ नुनो मोनो माने नाखौ जोङो बेसेबां बुरजा हमनानै मोनखो बेखौ नुनो मोनो आरोखि डायरेक्टलि आरो बै नाखौ जोङो बै नाखौ जोङो हमनानै गोसोबायदि खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो बै नाफोरा फाइनेन्सियेल प्रब्लेमाव हेल्प खालामनाय जायो